हँ अरे और भाई क्या हालचाल है सब ठीक है यार एक पर्स मैंने खरीदा लेकिन पर्स खरीदने के साथ क्या हुआ कि वो पर्स जो है जाने कैसे टाइप का पर्स आया उसमें स्क्रैच आ गया है और कुछ बड़ा भी है जेब में रखे तो इनता फूल जाता है कि कुछ उसका ऐसा पता ही नहीं चलता उन्होंने तो लैदर का बताया चमड़े का है तुम्हारा पर्स बहुत बेहतरीन है इम्पोर्टेड है और तुमने भई ऐसा कैसे दिलवाया ये पर्स जिसको कि मैं क्या कहते हैं जेब में नहीं रख पाता हूँ कुछ हो भी नहीं पाता है पैसा रखते हैं सारे पैसे भी उसमें आते हैं तो फिर बीच में एक जो में घड़ी करते हैं वहाँ फोल्ड है उस फोल्ड उसमें से चेंज भी रखो अपनी पैसे रखो तो पैसे गिर जाते हैं अब बताओ आप कैसा है ये मतलब पर्स बड़ा ही बेकार पर्स लिया है अपन ने ये वंडर के नाम का था वंडर वंडर क्या वंडर है आजकल वंडर के नाम पर भी नकली पर्स आ रहे हैं उसमें दुनिया भर के स्क्रैच आ रहे कहीं लाने में भी शर्म आती है आप एक ऐसे दुकान से पर्स लेना ही नहीं चाहिए अब अपन जो है सामान लेंगे तो ऐसी दुकान से लेंगे जहाँ इम्पोर्टेड सामान दे मतलब बढ़िया सामान मिलेगा अपने हिंदुस्तान का बना हो और बढ़िया हो इम्पोर्टेड पर्सों के नाम पर तो बिल्कुल ठगी हो रही है आजकल